हमने कुछ ऐसी किताबें पढ़ी जिससे मेरे मन को में काफ़ी सुकून मिला है और उसमें जीवन जीने के लिए काफ़ी मदद हुई है ऐसे रामायण जी है गीता है दिमाग को जिसने चैलेंज किया हमको कि उस उसके अनुसार चलना चहिए जिसमें रामायण रामायण पढ़ी है हमने रामायण में ऐसा दिया है कि अपने कर्म अच्छे करो और अपने वचनों पे हमेशा जो वचन किसी को दिया एक बार किसी से वचन दिया है उसको पूरा करना चाहिए और मर्यादा में रहना चाहिए और मन को काफ़ी शान्ति मिलती है इसे पढ़ने से और काम क्रोध लोभ मोह दूर होता है ऐसी पढ़ने से गीता पढ़ने से और माया के बंधनों से दूर होता है अध्ययन करने से इसका अध्ययन करने से माया और बंधनों से मुक्त हो जाता है सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और गीता का पाठ हमेशा सुबह के समय करते हैं तो इसमें हमारे को दिमाग को उनको शान्ति वह मिलती है और पाजिटिव एनर्जी का एक उद्भव होता है हमारे हमारे दिमाग में और काफ़ी सुकून मिलता है मन तन में बिल्कुल शुद्धि आती है और अपने काम करने की जो ऐक्टिविटी है वो बढ़ती है और गीता पढ़ने से आत्मबल बल अपना आत्म बढ़ता है और साहसी और निडर बनने के अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की सक्षम हो जाते हैं और गीता के पाठ से हर व्यक्ति को अपने काम काम व कर्म करने के बारे में सीख मिलती है